पक्षी पालन पर हम लोग जो है समर्थन देते हैं स्थानीय रूप से प्राप्त जैविक और मुक्त श्रेणी से पशु उत्पादकों को चुनने की छोटे मोटे पैमाने पर किसानों को समर्थन देना चाहिए क्या आपको सरकारी योजनाएँ से कोई मदद मिलती है हाँ मदद जो है मिलना चाहिए सरकार से हम लोग माँग करते हैं कि जैसे हम लोग पोलटी मुर्ग़ा पालन करते हैं तो मुर्ग़ा पालन के लिए हम लोग को दाना के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए कुछ जगह के लिए व्यवस्था होनी चाहिए उसके चारे के व्यवस्था होनी चाहिए उसके रख रखाव के लिए कुछ और बिस विशेष व्यवस्था होना चाहिए उसमें जैसे हम लोग गायें पालते हैं बकरी पालते हैं तो बकरी पालने के लिए उसका चारा भी चाहिए बकरी सेड भी चाहिए सरकार से हम लोग माँग करते हैं कि मदद मिलनी चाहिए बकरी सेड का घर जगह उपलब्ध होना चाहिए और जगह के बाद जो है घर होना चाहिए बकरी सेड उसमें खाने पीने के लिए चारा होना चाहिए हम लोग ग़रीब आदमी हैं इसलिए सरकार से कुछ विशेष माँग करते हैं और सरकार भी इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि सरकार भी मतलब ध्यान देंगे और विशेष ध्यान देकर हम लोग को आगे बढ़ाएंगे और सरकार आगे बढ़ाती है हम लोग को पूर्ण विश्वास है तो यही हम लोग का सोच है कि हम लोग ग़रीब आदमी रहते हैं गौ समाज में तो कुछ ना कुछ है करते हैं छोटे मोटे पशु पालन बकरी पालन पक्षी पालन मुर्ग़ा पालन ये सब आदमी हम लोग गाँव समाज में करते हैं तो दिक़्क़त तो होती है लेकिन दिक़्क़त के लिए हम लोग माँग करते हैं सरकार से सारी व्यवस्था होनी चाहिए बहुत को पशु से डेर मिला भी बकरी सेड मिला भी और विशेष हम यही माँग करेंगे कि सबको धीरे धीरे सबको व्यवस्था होना चाहिए सबकी माँग पूरी होनी चाहिए और सब अपना गाँव समाज में रहते हैं धीरे धीरे वे आगे बढ़ते हैं तो यही हम लोग आशा करते हैं सरकार से किसानों को समर्थन देना ज़रूरी है और सरकार से हम लोग मदद सरकार से तो मिलती ही है और हम लोग विशेष सरकार से और विशेष माँग करेंगे कि विशेष रूप में सभी आदमी को धीरे धीरे सबको मदद मिलनी चाहिए ये सब उनको लक्षित करती है यही हम लोग का माँग है सिफारिश है इन सारी बातों को लोग मद्देनज़र रखते हुए सरकार से आशा करेंगे और हम लोग का ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग की माँग पूरी होती है और होगा यही हम लोग कहेंगे और विशेष हम क्या कहेंगे जब एक मुक्त पशु उत्पादकों को चुनना ज़रूरी है पशु जैसे गाय हम लोग को गाय भी पालना ज़रूरी होती है इसलिए कि गाय से गोबर से भी हम लोग काम करते हैं गोबर से गोठा बनाते हैं जलावन के काम में आता है उसके बाद दूध बेचकर हम लोग शरीर बेच के पैसा भी लेते और दूध दोहकर हम लोग खाते भी हैं तो शरीर में पौष्टिक भी मिलता है